जों आबादखौ मावनानै फोथाराव दोनहैयोब्ला जों बेखौ जोथोन लानांगौ बेखौ जों फोसाबनांगौ हाग्रा फुनांगौ दै होनांगौ बिनिफ्राय बेखौ जोथोन लानांगौ बेबायदि जोथोन लाबाय थानांगौ जायो बेनिफ्राय दाउ अमाफोरखौबो गिनांगौ जायो जाजानो बिनिखायनो जोङो बेखौ समाव थांनानै नायनांगौ फोसाबहैनांगौ दै बायदिसिना नायनानै होनांगौ हाग्रा दुबा हाग्राखौ फुनानै होनांगौ बिनिफ्राय एम्फौ एनला जानायफोरखौ जों नायनानै फोसाबनानै होनांगौ बिनिफ्राय जोङो आबादखौ जेसे हायो एसे मोजाङै मोजां जोथोन खालामबाय थानांगौ बिनिफ्राय आबादखौ जोङो मोजाङै जोथोन खालामनानै जेब्लाबो लाखिनांगौ जों आबाद मावनायखौ मोजाङै मोजां आबादखौ मावनानै लानांगौ